ہلو میڈم آداب میڈم ہاں میڈم مجھے میری فصلوں کے واسطے ٹماٹر کے بیج اور مرچی کے بیج بونا تھا ایک ایک کلو ہی چاہیے تھے بیج وہ ہاں نہیں میڈم ذرا کم کرنا تھا کتا لینا پڑے گا اگر کم کرنا ہے تو نہیں میڈم میرے پاس اتنا نہیں ہے تھوڑے تھوڑے فصلیں ہیں میرے پاس ایک ایک کلو لئے تو نہیں ہو گا ٹھیک ہے ایک ایک کلو ہی دے دیجیے اِس سے پہلے آپ کون سے لے گئے تھے تھوڑا موڑا ڈالے تھے بیج فصلیں خراب ہو گئے تھے میرے نہیں میڈم جو اب کی جب چلی گئی تھی میں آپ کے پاس سے خراب ہو گیا تھا ایون کوالٹی کا ہونا تھا وہ اچھی تو کوالٹی ہے فصلیں خراب تو نہیں ہوتے نا دو ہیں ٹماٹر کے اور وہ دیجیے دیجیے نا اچھی بات ہے شُکریہ میڈم